जोङो नाखौथ' एसे उन्दै उन्दै जेला जों बर'फ्राथ' उन्दैनिफ्रायनो द'खना गानला बायो बे समनिफ्राइनो जोङो गेदेरफोरजों खिथु खिथु जेखाय खबाय फिसा फिसा लानानै जोङो थांफायोमोन थांहोआबाबो ओरैबायदि इन्टारेस्ट ना गुरनायाबो जोङो गोरलै गोरलै ना मोनबानो बिरात ना मोनदोंबादि मोननानै बिरात खुसि जायो दा बेखौनो जोङो थांफायो बे बिदिनो दुब्लिफ्राव आलि जिं जिं गुरबा बिदिनो ना फिसा फिसा दैलांफ्रावथ' माबा जेननायाव बैसाग मासाव बिदिनो ना गोरलैसो मोनखायो नालाय बेखौनो जोङो एखदम गोसो होनानै गुरथाब बायथारसै आरो जा मोनो इन्टारेस्ट जोंनो आरो सानफ्रोमबो थांबावोसोमोन एसे थाइम मोनबानो थाङोमोन आरखि जों खाथियाव दै दंमोन नालाय आरो बिदिनो हौवासाफोराथ' बिदिनो बोरसिजों बोनो बोरसिजों बोनबाथ' बे एसे हाखर हाग्रा गोनां एसे गोथौ हाखरफ्राव बोनबा बिदिनो ना मोजां नास्राय गोरि एखनबा सिंगिफोर दंबा सिंगि फ्राबो अरो बिदिनो आरोखि बोरसिजोंथ' ना मोजां आसो अरखायो बे मावा फिथिख्रि फ्राथ' अरखाया बिदिनो आरो बिदिनो खबफ्राव सारबा जोङो बिदिनो एसे खबफ्रा बारा गिदिर नङाब्ला जोङो गामला फोरजोंनो सारला बायबाय खिन्थु एसे गिदिर माबा फोरबा मोनसे द' हाथा होनो बेखौ द' हाथा माने बेजों सानै मानसि हमनानै सारनांगौ औ गोदोहाय आरो मोनसे दंमोन सिलि होननाय थिंजों बानायनाय आरो बेबो हमग्रा गोनांलाय दंफांनि बेजोंबो सारोमोन गोदोनि दिनाव दाथ' आं बे सिलि होननायखौनो नुला आरो जों ना मावा फोरखौ हमनोबा बै मुसारि जे दङ मोनसे ना बोग्रा मुसारि बे उन्दुनायाव खोंग्रा मुसारि नङा खिन्थु बै मुसारि दं बेजोंसो जोङो बोबा बिरात जेराव दं ना मावा दं बे बिरात खनसेयैनो जेव जेव गाखोथारसै आरोखि जों बिदिफोर बादि खालामो आरो जों उन्दैनिफ्राइनो बेराथ ना गुरनायाव इन्टारेस्ट खा मोनोमोनबो आर गोदोनि दिनावथ' नाफ्रा एबेलेबेल दासो बारा मोननो थांला दाबो जायगा जायगा मोनो जायगा नायै जायगा बिदिनो दासिमबो गुरो आरो हाग्रा जेसे हाग्रा सेर सेर नायै नायै गुरनो रोङो बबेबायदि आव ना थाथाव बेखौथ' गुरबाय थाबा एसे आनदाज मोनखायो मोनो आरोखि हाग्रायाव नाफ्रा बिरात एब्रेनानै थायो बेखौ ओरैनो सा साज्रां गुरबा मोना बे हाग्राखौ ओरैबायदि खस्थ' खालामनांगौ आरोखि बुरलु बुरलु गुरनांगौ बेफोरबादि ना गुरनायाव अनेक खायदा नांगौ ओरैनो सिदा सिदि गुरबानो नाखौ मोना बिदिनो दै गिदिरफ्रावबो गोदो बै बैसाग मास समाव ना उजाय बै गोदो जाख्रा बिरात जाक्रा होनो आरोखि बेखौ जं थुग्रा बिदिनो बेफोरजों हरफ्राव दै देरनायव थांबा बेसोरथ' बिरात रंजायोना माबाफ्रा ना उजायफ्रा ना बार्लिफोर बेखौ लोगो मोनसन बाथाय बेजोंनो सुनानै लाबोयोमोन गोदोनि मानसिफ्रा जोंबो मोनजाबोदों बिदि लाबोनायखौ नाफ्राथ' गोदो एभेलेभेल खा नायलाय दानि जुगाव सो बिदि सुलाय लायनायखौ नुनो मोनला आरोखि आरो ख'खा ख'खा दङ बे ख'खा होननायजोंबो सा मोखां गुवार बेजों बेखौ आलि थेनानै बेखौ होथेनानै दै ज्र ज्रय गलांनाय बेफोराव सायो आरोखि खिन्थु बेयाव जों सानाय नाया ओरैबादि सेवनानै थाजोबो दैया बुसनो नालाय स' स' दैया बुसननानै बिजौया गुदिआव जमा जाहैसै नालाय ओमफ्राय बिसोर थैयो बिदिनो सेवलाय लायो आरोखि मोनायाव सानानै दोनबा फुंआव लायबाथाय सेवलाय लायो आरो सेन सेनाव हले बिरात मोजां थायो नाफ्रा दैआव ओरै आलिआव आराम फुथुनानै दै खारनाय एसे दैआव दावनो मोनो नालाय फिसोर नाफ्रा ओंखायनो बेजोंबो मोनो नाया गोदोनि सेन ख'खा आर मोनसे बागा होननाय दं बिरात गिदिर आरोखि बे बागा होननाया दानि जुगावथ' मोनथिला खोमा बागाखौ जोंनि फिसाफ्रानो बेफोरखौ मा बागा सो होनगोन बागा होनबा बिरात गिदिर राउन्ड आरोखि गल सेरेन गिदिर गिदिर गन सैनानै बाव मानि ना गिदिर आसो हाबो ना फिसा फिसौ आ थाया जेरै बिदिनो बामि बिदिनो मागुर ना सुल बेफोर हाबो आरोखि गिदिर नालाय बेफोरजों बो बिराथ बोखांनानै जायोमोन

बिरात बुस्थु दङ ना बोखांनानै जाग्राफ्रा आरो मोनसे दुलि जे होननाय दं दुलि जेया जायैबाय ओरै सासे ओरै सासे थानानै बोनांगौ मोनसे माबायाव मा होनो बेखौ दै बोहैनाय जायगा दैसाफ्राव आरोखि बिलोआव नङा खिन्थु बेखौ दै सायावसो बोयो ओरै जिं ओरै जिं थानानै आमफ्राय बै गाहायाव मोनसे जलंगा बायदि मोनसे थायो बेहाय एसे गोदोनायनि हाथर गिदिर गिदिर जावनानै सोयो आरोखि सोनानै बेखौ मोनसे जायगानिफ्राइ लासै द्रु द्रु द्रु बुद्रु बोसै आमफाय बै हांखबाव नाफ्रा ओरैबादि हाबनोसै हाबनानै ओरै बुद्रुबोनानै ओरै सासेआ बारबोनानै फारसेथिं ज' बोखोनानै बोखांसै आरोखि उनाव खनदो बिसिबां एबेलेबेल ना खनबानो मोनबाय बेबादि आरोखि ना होनायनि माबाया बिदिनो गोबां ना मोनोमोन गोदो दाबो मोनो मोननाया जायगा जायगा नोङो माबासो नागिरनायनि खोथा अबाव मोनो अबाव मोना जों दासिमबो गुरो जेखाय लानानै दाबो गुरो दाबो मोनो आरो फासि दं फासि फासि जे बेखौबो सानानै दोनबानो जेराव ना दं बेथ' मोनखाथारगोन नाखौ फासि जेयाव नांखायो ना मेर्ला बाथ' एखदम रिदि रिदां खा एखदम बारैनो खस्थ' गैला फासि जेजों जेबो खस्थ' गैया दैआव ओरैनो एसे जेरै से फासि होलांगोन बेजों एसे हाग्रा फोरखौ साफा खालामनानै गोलाव माबानानै होलांथारनांगौ आरोखि जेया बिसिबां थाङो बेसिम होमबाना नाया गावसोरनो ना दंबा बेयाव रिदि रिदां फासि नांनानै थाबाय उनाव बोखांदो फासिनिफ्राय बखदो बेनो जथेस्त' ना मोनो दासिमबो मोनो गिदिर साबा गिदिर मोनबाय गिदिर फासिखौ साबा नाया एसे गिदिर गिदिर नांबाय नाम्बार थायो बेबो बिदिनो बिस नाम्बार बिस नाम्बारआव एसे गिदिर नांबाय आतर'आव एसे दर'था सल्ल' बा एसे फिसा फिसा नांबाय आरखि बेफोरबादिनो बिदिजोंनो जों नाफोरखौ बोखांनानै जायो